ہمارے ہندوستان کو آزاد کروانے میں اجمل خان اور عبد الغفار خان کا بہت ہی بیش قیمتی یوگدان ہے جس جیسے کہ ہم جانتے ہیں ہمارے بھارت میں آزادی کے کئی جلسے منائے جاتے ہیں جیسے چھبیس جنوری پندرہ اگست وغیرہ اس میں ہم جانتے ہیں کہ دیش کو آزاد کروانے والے گاندھی جی اور بھی کئی نیتا تھے اس میں سے میرے من پسند عبد الغفار اور امجد خان نیتا جی ہیں یہ سب سے